हुअं त मां खेल घटि ॾिसंदो आहियां पर जंहिं पतो पवंदो आहे त कोई सुठो खेल आहे त उहो मां ॾिसंदो आहियां इन में मूंखे सभ खां वधीक अमिताभ बच्चन वणंदो आहे ऐं हेमा मालिनी वणंदी आहे अमिताभ बच्चन इन करे वणंदो आहे त उन जा जेके बि खेल आहिनि उन्हनि में उहे सचो किरदारु निभाईंदो आहे त इन करे मूंखे पसंदि ईंदो आहे त उहो सचो माण्हू आहे पर वास्तव में जेका बि हुननि जी ज़िंदगी हुजे उन जी खबर त असांखे पवंदी कोन्हे त असांजे जहन में असांजे मन में उन्हनि जो उहो ई रूप अची वेंदो आहे जेको असां खेल में ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि जा खेल जेके बि आहिनि जीअं आनंद आहे नमक हराम आहे अभिमान आहे कूली आहे तुफान शहंशाह सूर्यवंशम इहे अहिड़ा खेल आहिनि जंहिंमें अमिताभ बच्चन ई आ सुठा जंहिंमें सुठो अदाकारु ॾेखारे वियो आहे इन करे मूंखे उहे पसंदि आहिनि हेमा मालिनी मूंखे इन करे पसंदि आहे जो जॾहिं मां सत्रे सोरहं सत्रहं अरिड़हं साले जो हुउमि उन टाइम में मां खेल ॾिसण चालू कयो और पहिरियों खेल मां ॾिठो हेमा मालिनीअ जो उन कची उमिरि में मुंहिंजे मन ते जेका कलाकारु सुठी लॻी उहा हेमा मालिनी आहे ऐं हुन खां पोइ बि हुन जा कुझु खेल अहिड़ा सुठा लॻा जीअं सीता ऐं गीता उन में हिकिड़ी सिधी हुई ऐं सिद्धो रूप हुओ हेमा मालिनी जो ऐं ॿी वरी थोरी हिमत वारी हुई त उहे न उए ॿई मूंखे किरदार वणिया अंधा कानून आहे सत्ते में सत्ता आहे शोले शोले त सदा बहार खेल आहे ऐं ड्रीम गर्ल इन जा कुझु अहिड़ा खेल आहिनि जंहिंजे शाप मुंहिंजे मन ते विधी इन करे मूंखे ईअं ॿई कलाकार वणंदा आहिनि ऐं इन्हनि जा खेल वणंदा आहिनि